मां जूनागढ़ शहर में रहंदी आहियां मां जूनागढ़ जे नोबल स्कूल में पढ़ंदी आहियां मां मुंहिंजो ॿारहों दर्जो पढ़ंदी आहियां मूंखे जूनागढ़ जे शहर में इलाही मज़ा ईंदी आहे असां प्रवास में घुमणु फिरणु जी इलाही मस्तु मज़ा आई मां प्रवास में वई हुयमि त इलाही जॻहियुनि ते वई हुयमि गिरनार पर्वत दातेश्वर मंदर मोहबत दामोदर कुंड फिलिंग डेम ऐ सांसण गीर शक्कर बाग़ राणी संग्राहलय सभिनि खां मज़ा मूंखे शक्कर बाग़ में आई शक्कर बाग़ में मां इलाही प्राणी प्राणियूं ॾिठा उते असांखे इलाही मज़ा आई मां सभिनि सां गॾु आहियां पई साहिड़ियूं सभु गॾु थी करे इलाही फ़ोटा कढिया ऐं टीचरुनि सां गॾु बि इलाही फ़ोटा कढिया ऐं असां आइनी इलाही नाश्तो बि खाधो अने उते असांखे इलाही मज़ा आई असां गिरनार पर्वत बि ॾिसण जी इलाही मज़ा आई उते असां आइस्क्रीमूं कोनूं इलाही खाधा अने असांजो जूनागढ़ में खाइणु पिइणु बि इलाही थींदो आहे पाव भाॼी ऐं दही वड़ा नारायण भाईअ जा खाधा अने सिआरे में गिरनारी कावो ऐं नवोगोकार गिर जो समावेश थींदो आहे मूंखे प्रवास घुमण जी इलाही मज़ा आई ऐं सभिनि खां यादिगार प्रवास मुंहिंजो शक्कर बाग़ में थियो हो